छुट्टी सर कौन कौन होते हैं कितनी छुट्टी सर दी जाती है यह सब सब कुछ जो है इस वाली छुट्टी तो उसमें न केवल दुर्गा पूजा दशहरा होली छठ क्यों देते हैं उसके लिए घूमने फिरने के लिए आदमी जाते हैं कि चलो आज वहाँ जाते घूमने के लिए कहीं ऐसा हर जगह सर ऐसे ऐसे इस वज़ह से छुट्टी मनाते हैं छुट्टी जब देते हैं आप लोग जिस हिसाब से जो है आते हैं ठीक है जैसे हमलोग भी कहीं जाते हैं तो उसके लिए जाएँ

जैसे लड़का लोग कहीं जाता है पढ़ने के लिए कहीं गया छुट्टी में उस हिसाब से कहीं जाते कहीं भागलपुर कहीं दरभंगा हुआ कभी कहीं मुजफ्फरपुर गए घूमने फिरने के सभी हिसाब से छुट्टी पर आदमी जाता है इसलिए जाएँ और क्या इसे एक ही जैसा मान लिया यह सब ले जाएँ

जाते हैं जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गई पटने हो गया कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं सर उसी हिसाब से तो और जैसे भारत में सबसे त्योहार मनाया जाता है ऐसे उसे

एक ठो औ